पट्री बला सीटसँ हम एकबार गेल रहियै पंजाब देखलियै ओहिमे खाली लकड़िये के सीट सभ लागल रहै तऽ हम पुछलियै जे ई कोन ट्रेन हय तऽ जाइ बला हय जनसेवा ट्रेन पंजाब रूट मे हमहुँ कि केलियै टिकट कटा कऽ बैठ गेलियै पटरिये बला सीट पर हॅं तब पुछलियै पब ई गाड़ी कहाँ जेतै ई रेलगाड़ी कहाँ जेतै तऽ कहलियै पंजाबे जेतै अच्छा ठीक छै